अ हेल्ल' अ सोरमोन बा औ ओमफ्राय मामोन औ मामोन

मा बुंदों खोनायाखै आं औ औ औ औ खोनाबाय औ नंगौ ओमफ्राय मामोन औ दंनायाथ' दं नोंना सानाय सुनाय जादों होनदों ना अ सानाय सुनायनि थाखाय जोंनि मेडिकेलाव गोबां मोजां सुबिदाफोर दङ दा जेनेबा बिदिनो मोजां डक्ट'रफोर दङ थाफैनायनि थाखायबो मोजां माखासे सुबिदाफोर दङ दा नोङो फैयोब्ला फैनो हागोन आरो औ आङो नायनाया जायखिजाया जोंनि मेडिकेलाव दा बेबायदि सानाय सुनायनि नायग्राया डक्ट'रा साथाम दं आरो माने सासेया समबाराव फैयो सासेया बिस्टिबाराव ओमफ्राय सासेया सुक्र'बाराव दा नोंथाङासो माब्ला फैयो बे नोंनि गोसोसै आरो अ ओमफ्राय ओमफ्राय नोंनि सानाय सुनाया माबायदि जेनेबा आथिं आखाइआव ना मोदोमफोराव ना मायावबा अ अ बेयो ओमफ्राय माबोरै जाग्रोदोंमोन फार्स्ट टाइमाव जेनेबा नों माबाफोर मावनायाव जादों ना हारसिंनो बेबायदि जालांदों ना माबाफोर जानानै जालांदों अ होनबाथ' कर'ना भेक्सिन लानायनि उनावसो जादों ना

अ दा जोंनि मेडिकेलावथ' सुबिदाफोरा मोजाङानो दङ नोङो फैनो गोसोबाथाय फैनो हागोन आरो दे फैनो हागोन दे दे होनबा ना